میرے علاقے میں بہت سارے ثقافتی اور روایتی رقص پائے جاتے ہیں جیسے کتھک ہریانوی رقص پنجابی رقص میں بچپن سے ہی اس طرح کے رقص سیکھنا چاہتی تھی لیکن میری تعلیم کی وجہ سے میں نے نہیں سیکھ میں نے نہیں سیکھا کیونکہ پڑھنا ہی اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا تھا لیکن میں چاہتی ہوں کہ باقی جو لوگ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں خوب سیکھا کریں اور اس پر خوب اس اور اس پر خوب محنت کیا کریں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہماری ترقی میں اضافہ ہوسکتا ہے میں اپنے گھر کے بچوں کو بھی ترغیب دیتی ہوں کہ وہ رقص سیکھنے کے لیے جایا کریں جنہیں شوق ہے